جی ہاں میں لوگوں کو درپیش بہت سے تکنیکی مشکلات سے واقف ہوں کچھ عام مسائل جیسے کمپیوٹر اور فونس کے ساتھ ٹیکنیکل مسائل انٹرنیٹ کنیکشن کی خرابیاں ای میل اور شوشل میڈیا کی مسائل ویڈیو گیمس کے ساتھ مسائل آفس سافٹویئر کے ساتھ مسائل گھر کے الیکٹرانک کے ساتھ مسائل میں لوگوں کو ان کی تکنیکی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کر سکتا ہوں میں ان کے مسائل کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں یا میں ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں میں لوگوں کو ان کے مسائل کو دوبارہ روکنے کے لیے تجاویزات بھی فراہم کر سکتا ہوں